हैलो तव्हां ओला कैब मां सां ॻाल्हायो पिया मिस्टर रामलाल रामलाल जी जी मूंखे तंहिं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे मां सुभाणे जे लाए एयरपोट लाए पंहिंजी कैब बुक कई आहे त किरपा करे तव्हां थोड़ो टाइम सां अची वञिजो छो त मुंहिंजी फ्लाइट आहे ऐं अगरि मुखे देरि थी वई त मुंहिंजे लाइ मुश्किल थी वेंदी तव्हांखे ख़बरु आहे अॼुकल्ह रस्ते में ट्रैफिक बि घणो थींदो आहे ऐं केतिरो टाइम लॻी वञे ऐं वरी उते टाइम सां न पहुचो त वञण ई न ॾींदा एअरपोट में घुसण ई न ॾींदा त तव्हां टाइम ते अची वञिजो ताकी असांखे कोई दिक़त न थिए ऐं असां पंहिंजे ट्रैफिक जेम में बि ॾह पंद्रहां मिंट वीह मिंट अलॻि वधीक बि लॻनि तॾहिं बि असांखे असां टाइम सां पहुची वञूं त सुभाणे पकु तव्हां टाइम ते अची वञिजो ऐं पोइ पाण हलंदासीं एअरपोट